म्हज्या राज्यांतले मुखेल व्यक्ती म्हणल्यार डॉक्टर राममनोहर लोहिया डॉक्टर जुलिय मिनेजीस डॉक्टर जॅक्सीक वेरा सारके लोक जाणी म्हजे राज्य वाचयले आनी आज हांव जर गोंयान मेगळो श्वास घेता आनी गोंयांत आसा जाल्या ह्या लोकांच्या कार्या खातीर आनी ह्या लोकांच्या लड्या खातीर